बोसोरसे सिगां आं गंसे मबाइल बायदोंमोन आरो प'क' एक्स थ्रि ओमफ्राय दा बोसोरसेनि उनाव एक्सपिरियेन्स बानायबाय आं आंनि मबाइलाव केमेराबो केमेरयाबो एसे ब्लार नुबाय ओमफ्राय रेमाबो एसे खम जाबाय दिला लासै एसे स्ल' जाबाय आरो ओमफ्राय डिसप्लेआबो बारा मोजां नंला माने गेमावबो एसे बारा मोजां सापर्ट होनो हाला केमेरायाबो ब्लार नुयो बेनि थाखायनो ओंखायनो प'क' लानो प'क' लानायनिफ्राय लायैआनो साबसिन आरो